हमारे पास बारह घंटे बिजली है हमें बिजली का बचाव करना चाहिए पहले कई प्रकार मैंने बारिश के मौसम की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जैसे कि बिजली का बचाव करते से हमें जैसे गाँव कहीं गाँव है क्या कुछ गरीब शहर है या कुछ गाँव है जिसमें आज भी बिजली नहीं जाती है और हम शहर वाले लोगों के चक्कर में वहाँ बिजली नहीं जाती जिससे वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता है उन्हें लैंप यूज़ करना पड़ता है इसलिए और मई जून में बहुत गर्मियों का सामना करना पड़ता है इसलिए जो शहर व्यक्ति है उनसे अनुरोध है कि वह बिजली की बिजली का बचाव करें जिससे हम गरीब गरीब के शहरों या गाँव में बिजली जा सके